जी सर हम तो एल आई सी के एजेंट हैं सर बहुत पुराने एजेंट हैं आप कहाँ से बोल रहें सर बिहार से हमारे यहाँ तो देखिए आप छः माही भी है तीन माही भी है हाँ और सालाना भी है हाँ पंद्रह और पंद्रह साल तक शादी है फ़िक्स्ड डिपॉजिट हाँ तो आप कौन वाला करवाएँगे चालू इस्कीम में जी जी तो यानी महीनवारी वाला करवा लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी थोड़ा थोड़ा कर के हाँ वह पंद्रह साल का डिपॉजिट है

हाँ एक इसके बाद में जी जी बच्चे लोगों के भी है हाँ अब जैसे दस साल का बच्चा है बारह साल की लड़की है उन सब का भी प्लान जो है सो है हाँ वह उसका जो है सो पंद्रह साल का है सर पंद्रह साल का है पच्चीस साल है हाँ मान के चलिए बुढे़ बुज़ुर्ग हो चुके हैं क्या पच्चीस हाँ हाँ उसका भी हाँ हो जाता है हाँ उसका भी हो जाता है सर हाँ जी जी जी जी जी जी उसमें भी है उसमें तो बहुत अच्छा बहुत अच्छा फ़ायदा है सर बहुत अच्छा फ़ायदा है उसमें

ए हुज़ूर देखिए आज से नहीं ज़माने से चल रही है एल अई सी हाँ नहीं तो छोटा मोटा कंपनी रहती तो बुड़ा लेता लेकिन हम लोग का एल अई सी एक ऐसा है जो कभी बुड़ने वाला नहीं है हाँ और बढ़िया प्लान सब हैं आप आइए और हम से जो है सो हाँ

जी जी मैचरिटी भी मैचरिटी भी है हाँ पेंसन के इलादे मैचूरिटी भी है उसमें मैचूरेटी ऐसी है उसमें आप अपना आधार कार्ड खाता हाँ हाँ आ इसके बाद जो डिपॉजिट जो होता है सो और प्रूफ़ अपना हाँ प्रूफ़ ले कर के आना पड़ेगा सर ना चेक वाला सिस्टम सर अभी बड़ी दिक्कत है प्रथम बार जो है सो प कम से कम कैस कीजिए उसके बाद दूसरी बार जो है ना दूसरी किस्त जो हेती है उसमें जो है सो आप दे दीजिए चेक दे दीजिए हाँ हाँ हाँ नॉमनी नॉमनी को तो देना ही पड़ता है नॉमनी भी लगता है उसमें मान के चलिए बाइ चांस उसको कोई दिक्कत हो गयाई एस्पायर कर गया या कुछ हो गया चाहे घटना हो गई तो नॉमनी रहेगा तभी ना नॉमनी को मिलेगा ज़रूर ज़रूर सर ज़रूर ठीक ठीक है